پہلے کے زمانے میں ہل سے کھیتی ہوتی تھی لیکن اب جب ڈیولپمنٹ بڑھ گیا ہے اب ٹریڈشنل ماڈل کو ہٹا کے ماڈرن ماڈل اپنایا گیا ہے وہ اب جہاں پہ جہاں پہ دو کلو اگتا تھا وہاں پہ دس کلو اگ رہا ہے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوا ہے پہلے کے زمانے میں ایسے کھیتی ہوتی تھی ہل سے بہت کم کم اگ جاتیاں ہوتی تھیں پر اب کے زمانے میں وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور زیادہ تر دہلی میں زیادہ تر ٹماٹر باجرہ چاول کی کھیتی ہوتی ہے اور بہار میں زیادہ تر اس کی بہار میں یا اور بھی بہت سارے دیسوں میں اس کی کھیتی ہوتی ہے چاول کی اور کھیتی کرنے کا پروسیس اب بہت بڑھ گیا ہے اور اب زیادہ ڈیولپمنٹ ہوگیا ہے جس کی وجہ سے پاپولیشن بھی زیادہ ہوگئی ہے اور پھر ڈیولمپنٹ بھی اب زیادہ ہوگیا ہے تو کھیتی کا ماڈن بھی بدل گیا ہے تو کھیتی بھی اب زیادہ ہونی چاہیے تو ہو بھی زیادہ ہے